काल्हि राति हमसब दरभङ्गा एअरपोर्टसँ बारह बजे ओ टेक्निकल तकनीकी खामी दुआरे दिल्लीसँ जे छै से देरीसँ उड़लै जहाज हमसब बारह बजे पहुँचलियै दरभङ्गा ओतय हमरा जे कैब भेटल ओ ओहिमे बैसलहुँ ओहि कैबके जे आइकाल्हि ने ड्राइवर सब दाढ़ी ताढ़ी राखै लागलैए एकटा मॉचो इफेक्ट दुआरे देखै छियै लड़को सब खूब दाढ़ी ताढ़ी बढ़ाकऽ रहै छै ओहो दाढ़ी बढ़ेने रहै तऽ आओर रातिके समय रहै हम अपन बाल बच्चा सङ्गे रही परिवार सङ्गे रही तऽ कनि कनि डर तऽ लगैत रहै आओर दू तीन घण्टाके सफर रहै सुपौल अएबाक रहै दरभङ्गासँ लेकिन ओ ड्राइवर बड़ नीक लोक रहै ओकरा कोना ने कोना ई हमर जे ई डर छलै ओकर ओकरा आभास ओकरा भए गेलै ओ हमरा सहज करै लेल बहुत रास गप्पो केलक जे एकटा औपचारिक गप होइत छै सएह टा आओर बेसी इनडल्ज होइ केँ कोशिश नै केलक आओर व्यक्तिगत होय के सेहो प्रयास नहि केलक आओर जखन एतौ पहुँचा देलक तऽ हमरा कहलक जे अहाँ डेराति कियाक छलियै हमरा कैबमे जे छै से आरो व्यवस्था सब छै अहाँ बटन दबाकेँ अलर्ट कऽ सकै छियै पुलिसके तैं डेरेबाक ओते जरूरत नहि रहै लेकिन आब जखन हम सही सलामत पहुँच गेल छी आओर रातिके घटना सोचै छी तऽ हमरा लागैए जे ई बहुत नीक व्यवस्था छै आओर एहि लऽ हमरा ओला उबर सनके जे सर्विस प्रोवाइडर छै ओकरा धन्यवाद कहबाके चाही